अगरचे मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ तो मेरा नाम विकास कुमा र है मैं हाल ही मैं दो वर्ष पहले ही कक्षा बारहवीं को पास कर चुका हूँ उसके पश्चात में अभी के एन आई टी सुल्तानपु हुर में अपनी बी टेक की पढ़ाई को प्रारंभ किया हूँ वहाँ पर मैं अपनी बी टेक की पढ़ाई को संपन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कि मैं अपने भविष्य में आगे चल कर के कोई अच्छा मनुष्य एवं किसी अच्छे पदवी पर हो सकूँ जिससे कि मैं अपने परिवार वालों एवं अपने समाज की ज़रूरतो को पूरा कर सभी का नाम रौशन कर सकूँ मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मुझे सब से ज़्यादा प्रिय खेल किर्केट है क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद मतलब है मैं बचपन में ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल ने के लिए निकल जाया करता था मुझे वैसे बात करूँ तो घर में चेस खेलना भी पसंद है चेस खेलने के लिए मैं तो कई सारी दूर दूर जगहों पर भी गया हूँ जैसे मैं अपने विद्यालय की त रफ़ से अंतर्राष्ट्रीय स्त र पर चेस खेलने के लिए एन आई इ टी कानपुर तक गया हुआ हूँ ऐसे बहुत सारी जगहें जा कर के मैंने अपने ये खेल एवं अपनी योग्यता को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जिससे कि लोगों को यह पता चला कि मैं चेस भी खेलना जानता हूँ ऐसे बहुत सा रे जगह पर मुझे इनाम भी मिले हुए हैं अगरचे में बात करना चाह हूँ तो मुझे खेल एवं सिंगिंग भी करना थोड़ा बहुत पसंद है लेकिन सिंगिंग की फिल्ड में मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ क्योंकि मेरी अवाज़ उतनी अच्छी तो नहीं है परंतु मुझे सिंगिंग करना काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है